हम जे जाइ छिए बगीचा बगीचामे देखै छिए कौआ तऽ कौआ देखै छिए काँउ काँउ करै छै मैना देखै छिए मैना जे छै काँउ काँउ करै छै कोनो कोयल देखै छिए ओ बढ़िएँ लगै छै जङ्गल जाइ छिए तऽ जे छै बकरी देखै छिए तऽ बढ़िएँ लगै छै मने माइ आओरसे पुछै छिए ई कि छिए तऽ कहलक जे सुग्गा छिए ई मैना छिए ई कोयल छिए जे बहुत जङ्गल जाइ छिए तऽ इएहसब चीज देखै छिए तऽ बहुत बढ़िआँ लगै छै देखैमे कोनो जङ्गल उड़ि जाइ छै उधरसे ई डारिपरसे ओ डारिपर उड़ै छै तऽ हमरा आओर सुन्दर लगै छै देखैमे कोयलके आओर बकरीके देखै छिए तऽ इहो जे बढ़िआँ लगै छै गाइ देखै छिए जङ्गल जाइ छिए गाइ भैँसके देखै छिए चरैत ओ आओर बढ़िआँ लगै छै देखैमे हमरा ईसबके बहुत अच्छा लगै छै देखैमे मने माइ आएल तऽ पुछलिए ई कि छिए कोयल छिए कौआ छिए ई मैना छिए ई डारिपरसे डारिपर गेलै उड़लै उड़िके जे छै कोयलसे पुछलिए कोयलके देखलिए कौआके देखलिए चिड़िआँके देखलिए बगुलाके देखलिए ईसबके देखैके अच्छा लगै छै गरूड़के देखै छिए ईसब बढ़िएँ लगै छै देखैमे ओ चलै छै ओकरा भगबै छै तऽ आओर बढ़िआँ लगै छै ओ भागै छै तऽ खूब अच्छा लगै छै देखैमे ओसबके खूब अच्छा लगै छै देखैमे जे छै सबसे बढ़िआँ बगुला बगुला उड़ै छै तऽ आओर बढ़िआँ लगै छै देखैमे बगुलाके मारै छै ढेला भागै छै तऽ आओर बढ़िआँ लगै छै ई सबके ठीक छै देखैमे अच्छे लगै छै कराँकुल देखै छिए ओभी बढ़िएँ लगै छै देखैमे ई चिड़िआँसब बगुला देखै छिए तऽ ओहो बढ़िएँ लगै छै मगरमैना देखै छिए पड़ोक्की देखै छिए ईसब अच्छे लगै छै देखैमे उड़ै छै तऽ खूब बढ़िआँ लगै छै देखैमे ईसबभी बढ़िआँ छै कोनो बाड़िएमे देखैलए गेलिए तऽ मैना उड़लै कौआ काँउ काँउ काँउ काँउ करै छै कोयल बोलै छै कोइलीमे काँउ काँउ बहुत अच्छा लगै छै देखैमे बदरमैना देखि लेलिए मैना देखलिए खूब बढ़िआँ छै से ई सुविधा बहुत अच्छा लगै छै देखैमे भैँस देखलिए ओ बढ़िआँ छै गाइ देखलिए बढ़िएँ छै बकरा देखलिए बढ़िआँ लगै छै कोनो भेँड़ी देखै छिए भेँड़ीके मारै छै ढेला भागै छै आओर बढ़िआँ लगै छै भेँड़ी भेँड़ी तऽ देखैमे अच्छे लगै छै ईसबके ठीक छै